हा ऐं गर्मियुनि जी मोकिलुनि में हमेशह ड्रॉइंग क्लास जॉइन कंदी आहियां मूंखे बालपण खां ई ड्रॉइंग जो चङो शौक़ु आहे ऐं क्लास जे अलावा घर में या इस्कूल में बि जॾहिं बि वक़्तु मिलंदो हुओ त ड्रॉइंग कंदी हुअसि हाणे शादीअ खां पोइ बि ऐं पंहिंजे ऐं पंहिंजी ॾेराणीअ जे पुट खे ड्रॉइंग सेखारंदी आहियां ऐं आउं बि हुननि सां गॾु ड्रॉइंग कंदी आहियां आसे पासे को बि वर्कशॉप लॻंदो आहे त ऐं पक ई पक हुन वर्कशॉप में ज़रूर हिसो वठंदी आहियां ड्रॉइंग जे अनुभव सां आउं सिखियो आहे त ड्रॉइंग कंदे वक़्तु हिकु मन खे शांति बि मिलंदी आहे ऐं आसे पासे जा चित्र सुठी तरह मां पंहिंजी ड्रॉइंग में ओकिडे सघंदी आहियां ख़ाली वक़्त जी सुठी साथी बि आहे ड्रॉइंग जॾहिं बि को ख़ाली वक़्ति मूंखे इस्कूल मिलंदो हुओ या वरी अॼु घर में बि मिलंदो आहे त मां होॾी महिल ड्रॉइंग जा पना खणी करे अलॻि अलॻि ड्रॉइंगू कंदी आहियां मां पंहिंजी ॾाढी सुठी हिकिड़ी ड्रॉइंग जी फाइल बि ठाही आहे जंहिं में मां भॻवाननि जा आसे पासे जी शयुनि जा सुठे नज़ारनि जा फ़ोटू ठाहियां आहिनि मूंखे मुंहिंजो ड्रॉइंग करण जो शौक़ु चङो ई पसंदि आहे ऐं मूंखे लॻंदो आहे की मां पंहिंजे आसे पासे वारे माण्हुनि खे सभिनी खे ड्रॉइंग सेखारिया ऐं ड्रॉइंग करण लाइ चया